मासिक धर्म में महिलाओं को कई परेशानियाँ बढ़ जाती हैं मासिक धर्म सभी महिलाओं के लिए है मासिक धर्म में साफ सफाई रखनी चाहिए महिलाओं को मासिक धर्म में महिलाओं को परेशानी अधिक होने लगती है कभी पाँव दुखने लगते हैं पाँव दुःख कमर दुखने लगता हैं पूरे माथे में चक्कर देने लगते हैं कई तरह के परेशनियाँ बढ़ जाती हैं मासिक धर्म में मंदिर मस्जिद इत्यादि में नहीं जाते है पूजा पाठ नहीं करते हैं फूल नहीं तोड़ते है देवताओं को के सामने नहीं प्रकट होते है मासिक धर्म में खानपान पर भी वर्जित है कई कोई दूसरे सामान इत्यादि जो हानिकारक करते है वह नहीं खाना चाहिए मासिक धर्म मासिक धर्म में अपने पोशाक को ड्रेस को सही समय पर साफ सुथरा करना चाहिए मासिक धर्म में मासिक होने पर महिलाओं को सुबह नहा धो कर खाना पीना बनाना चाहिए यही महिलाओं की मासिक धर्म की नियम है